में रियासी च रौह्न्नी आं ते इत्थै में अपने नानी नानू कोल रौह्न्नी आं इ'यां ते मेरा घर जेह्ड़ा ओह् अखनूर ऐ ते इत्थै में अपनी पढ़ाई पूरी करने लेई आई दी आं नानी नानू कोल ते जेह्ड़ा मेरे नानी नानू दा घर ऐ ओह् रियासी दे इक टाऊन दे शिव नगर बिच पौंदा ऐ रियासी शैह्र ऐ जेह्ड़ा ओह् बड़ा गै शैल ऐ ते इत्थूं दे लोक जेह्ड़े न ओह् बड़े गै शैल ते मिट्ठे न उं'दी बोल्ली बड़ी मिट्ठी ऐ इत्थै बड़े उच्चे उच्चे प्हाड़ न जि'नें गी दिक्खियै बड़ा गै शैल लगदा ऐ दिल खुश होई जंदा उ'नें गी दिक्खियै ते इत्थै घुम्मनै फिरने लेई बड़ी सारी जगहं न जि'यां नौ देवियां स्याढ़ बाबा धनसर बाबा ते जि'यां कटरै बिच माता वैष्णो देवी ऐ ओह् बड़ी गै पवित्तर गै जगह् ऐ उत्थै जाइयै बड़ा गै शैल लगदा ऐ दिलै गी बड़ा गै सुकून मिलदा उत्थै जाइयै माता दे दर्शन करियै ते जि'यां हून तुस जानदे ओह् कि रियासी जेह्ड़ा ऐ एह् इक डिस्ट्रिक ऐ ते इत्थै अगर तुस घुम्मनै लेई औगे तां इत्थै तुस दिक्खगे कि रियासी दा जेह्ड़ा बाजार ऐ उत्थै थोह्ड़ी नेहीं दूरी उप्पर गै भीमगढ़ फोर्ट ऐ इत्थै ओह् बड़ी गै उच्ची जगह् उप्पर बने दा ऐ ते उत्थै जाइयै पूरा रियासी शैह्र जेह्ड़ा तुस दिक्खी सकदे ओ दिक्खी सकदे ओ तुस कि रियासी किन्ना किन्ना शैल ऐ उच्चे उच्चे जेह्ड़े प्हाड़ न ओह् बड़े गै शैल लभदे न उत्थुआं ते जि'यां तुस दिक्खगे कि जेह्ड़े प्हाड़ें बिच लोक रौंह्दे न ते उ'नें गी जेह्ड़ी सुबिधा न सारियां नेईं थ्होई पांदियां न जि'यां बिजली पानी